ہیلو میم آپ تاج محل ہوٹل سے بات کر رہے ہیں میم کیا آپ کے پاس پوڑی اور آلو کی سبزی ہے اِس کے علاوہ آپ کے پاس تندوری روٹی یا بریانی یہ آئٹمس ہے کیا آپ نان ویج چیزیں بھی رکھتے ہیں اچھا اچھا تو ویج بریانی بھی اویلیبل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ ریٹ کیا ہے یہاں یہ انڈے کی بریانی اور آلو کی سبزی پوڑی کا کچھ کم اچھا کتنے ٹائم میں ڈلیور کر سکتی ہیں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو بہت زیادہ ہے اور جلدی کر دیجئے تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے تب آپ کو ہمارا پہنچانے کی جلدی سے جلدی کوشش کریے ہم اِنتظار کر رہے ہیں ہے تھینک یو